उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग ग में शिक्षा द्वारा काफ़ी मदद थींदी आहे किसाननि खे अगरि टाइम ते सही शिक्षा मिले थी त हुन हुनजो फ़ाइदो वठी करे फसल खे सुठो ॾाढे सघंदा आहिनि जॾहिं कि सरकारि हुनखे कच्चो माल घटि पैसनि में या वरी उधार ओधर ॾींदी आहे त उन्हनि खे हिन मदद सां त काफ़ी फ़ाइदो थींदो आहे इहे उहो पंहिंजे ज़िंदगीअ खे पंहिंजे बारनि खे पढ़ाए ऐं वधाए सघंदा आहिनि